मतलब घर वर का काम अधिकतर महिला ही करते हैं क्योंकि उनका जैसे खाना पीना जैसे जो भी बनाते हैं खाना पीना हो गया जैसे जैसे ब्याह शादी जो भी है जग वग जितना भी होता है उसे महिला अधिक करते हैं क्योंकि उसमें बहुत भीड़ पड़ता है क्योंकि अलग अलग गाँव से आए आदमी जाता है जो भी आते है उधर से उधर से गाँव में से